हमर गाममे उएह एगो अस्पताल छै घनश्यामपुर अस्पताल ओहिमे हमर माँ एगो आशाके काम सेहो कए रहल छै जॉब छै हुनका आशाके लेकिन छै सरकारी हॉस्पी हॉस्पिटल छै बहुत अच्छा बात छै लेकिन जे अहाँ कहबै जे जरूरतपर जे नहि एगो सरकारी अस्पतालके होयके चाही जे कोइ भी मरीज गेलै तऽ जे तत्कालीन जे मेडीसीन होइ छै सेहो मिलैके चाही सेहो किछु खास मिलै नहि छै अहाँकेँ जयबै तऽ उएह ज्यादासँ ज्यादा बस एगो प्रेगनेंट लेडीज जाइ छै तऽ गर्भवती महिला जाइ छै तऽ बस ओ भए जाइ छै ओ ठीकेसँ रहल ओहोमे कहबै जे कोनो सीरियस हालतमे जाइ छै तऽ बहुत जल्दी रेफर कऽ देल जाइ छै ओकरा दरभंगा ई जे कहबै ओकरा इलाज होइ छै प्रॉपरसँ तरीकासँ से नहि होइ छै किछु मतलब एतय जे अहाँ रहै छी अहाँ सम्भालि सकै छी ओ परिस्थिति लेकिन ओहो सम्हारल नहि जाइ छै ओकरा भेज देल गेल सीधे दरभंगा ओहिमे तऽ जे पैसावला रहल अमीर रहल से तऽ सम्हारि लै छै कोइ दिक्कत नहि छै मगर गरीब लोक मारल जाइ छै कतेक बच्चाके तऽ मरि जाइ छै नहि होइ नहि भऽ पाबै छै सीधा चलि गेल ओकरा दरभंगा भेज देलक कतयसँ करतै पैसा रहतै तहन ने करतै फेर ओकरा दरभंगना दरभंगा भेजलक बच्चा औनाइत रहल कतेककेँ समझमे रहै छै कतेककेँ तऽ समझोमे नहि रहै छै औनाइत रहल ओहि हॉस्पिटलसँ ओहि हॉस्पिटल दरभंगोके एगो दूगो हॉस्पिटल छै ओहोके कहबै जे कोनो खास छै तऽ ओकरो हालत सएह छै सहीमे जे सरकारीके जे कहल जाइ छै सरकारिए नामपर छै इहोसभ काजसभ उएह होइ छै एक बेर हमर पप्पो एक्सीडेंट भेल छएल तऽ ओकरो लऽ कऽ गेल छलै तऽ बहुत मतलब तुरन्ते भेज देल गेलै किएक मतलब ई अथिओ कएल जेतै तऽ एतहि एगो सहनी जी डॉक्टर छलखिन गाँवएके छलै तकर बाद गाँवके दू तीन आदमीसभ बजलै तऽ अथि कएलकै फेर ओतय दरभंगा रेफर कऽ देल गेलै हन तऽ ओतय कऽ देलकै तऽ फेर ओतय कनि इलाज भेलै तऽ कनि समझमे एलै आब ओकर सम्बन्धमे ई सोचिऔ जे अगर लेट भऽ जयतै रहए तऽ ओ चलिए जेथिन रहए एना तऽ भगवान नहि करय एहन केनो अथी ठीक छथिन आब बहुत नीक दुरुस्त छथिन लेकिन ईसभ सरकारी अस्पतालके बदलैके चाही लेकिन ओ जे काजसभ होइ छै सरकारके तऽ सरकारी अस्पताल कथी लेल बनै छै एगो गरीबके लेल बनै छै ने लेकिन एहन कोनो व्यवस्था रहै नहि छै हॉस्पिटलमे बुझिऔ एगो बेगरता शान्त करैके लेल छै नर्सोसभ छै से छै सभकिछु टीकाकरण सेहो होइ छै हमर माँकेँ देखै छियै मतलब हर दिन हर सप्ताह करायल जाइ छै अलग अलग जगह अलग अलग केन्द्रपर टीकाकरण कराएल जाइ छै तऽ ओतय टीकाकरण सेहो होइ छै ओहिमे अहाँसभकेँ अगर कोनो चीजके जरूरी यए कोनो बिमारी यए तऽ दवाइयोसभ अहाँ एनमसँ लऽ सकै छी एनम तऽ खैर तत्कालीन दैत छै हमर माँओसभ दवाइ बाँटै छै आशा सभके देल जाइ छै ओहो अच्छा समय पर नहि देल जाइ छै मतलब सरकारीके दवाइके जे रहै छै जे मतलब अहाँ तुरन्ते एक्सपायरी करैके डेट रहत छओ महीना पाँच महीना तहन देल जाइ छै जे हँ लियौ आब एकरा क्षेत्रमे बाँटि दियौ तऽ एना ईसभ कनि छै दिक्कत लेकिन ठीके छै छै उएह बहुत पैघ गप्प छै